ہاں جی سر آپ اولا سے بات کر رہے ہیں سر میں نے ابھی ایک رائڈ بک کی تھی اور مجھے جو ہے لکشمی نگر تک جانا تھا تو میں آپ کا یہاں پر بٹلہ ہاؤس بس اسٹینڈ کے پاس انتظار کر رہا ہوں آپ بتائیں گے کہ آپ کو آنے میں کتنا وقت لگے گا ابھی جی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جس جگہ آپ کو آنا ہے یہاں پر تھوڑا سا تعمیری کام چل رہا ہے سڑک کھدی ہوئی ہے تو آپ کو تھوڑا سا گھوم کر آنا پڑے گا اور جب آپ آئیں گے گھوم کر تو میں ادھر گول چکر کے پاس ہی کھڑا ہوا آپ کو دکھ جاؤں گا میں وہیں کھڑا ہوا آپ کا انتظار کر رہا ہوں